सर तु'स सुरभि बोला'ने में तेरी इंग्लिश आह्ली मैडम बोल्ला निं आं नमस्ते नमस्ते होर केह् हाल ऐ तेरा घर सारे आंजी अ नेईं तु'स मीं पैह्ले एह् सनाओ थुआढ़ै घर सारे ठीक ठाक न कोई दिक्कत ते निं है अच्छा ते तूं स्कूलै कैह्ली निं आ'न्नी ऐं ते मेरी इंग्लिश दी क्लासै तू इक बारी निं लब्भी मिक्की मिक्की लग्गेआ कोई प्रॉब्लम होनी घर अ'ऊं पुच्छनियां फोन करियै में में कल पैह्लें सनागी

ते एह् मेरी क्लासै बिच्च तू इक बारी बी निं आई दी ऐं तेरी शार्टेज पता किन्नी ज्यादा शार्टेज निकली दी ऐ इस बारी में तुक्की इंटरनल बिच्च गै निं बठाना ऐ पूरी अटैंडैंस ऐ जेह्डी ऐ तेरी इक बी अटैंडैंस निं है लग्गी जेह्ड़ी ऐ तेरी निं है तेरी इक बी क्लास जेह्ड़ी ऐ तू ओ बी अटैंड निं है किती दी दिक्कत केह् ऐ तुक्की पैह्लें मिक्की एह् सना हांऽ बाकी क्लासां जेह्ड़ियां न बाकी क्लासै च पता निं तू ज'न्नीं जां नेईं ज'न्नीं में हिंदी आह्ली मैडम कोल बी में गेदी ही उ'स मिक्की आखेआ कि मेरी क्लासै च बी एह् आ दी निं ऐ भी में सोच्चेआ में फोन करियै पुच्छनी कोई घर परेशानी ते निं है इ'सी नेईं भी बी कोई दिक्कत ते मेरे'नै तू कल आइयै का स्कूल जेह्ड़ा ऐ मिलना में तेरी शार्टेज जेह्ड़ी ऐ निं इ'न्न शार्टेज कड्ढी दी ऐ ते में तेरा इक बी एग्ज़ाम निं लैना ऐ अग्गै तु'स दिक्खी लैओ इक बी पेपर में तेरा निं लैना ऐ इंटरनल में लैने'ई हैन्नी हैन तू रौह् में तु'क्की फेल करी ओड़ना पेपर बिच्च माफी दी गल्ल गै निं ऐ क्लासै बिच्च की निं होन्ने औन्ने ऐ तु'स ते क्लासै बिच्च दिक्क्त केह् ऐ समझ निं औंदी ऐ तु'सेंई मेरी जां तु'सेंई अ'ऊं पढ़ांदी निं आं शैल अ'ऊं मतलब मेरी मेरी किश समझ निं आंदी ऐ तु'स क्लासै बिच्च की निं आ'न्ने ओ मिक्की एह् सनाओ निं प्रॉब्लम केह् ऐ अगर तु'सेंई मेरी समझ निं औंदी तु'स मिक्की सनाओ कि हां मैडम जी मिक्की आ'रदी तुं'दी समझ निं औंदी क्लासै बिच्च नेईं औन आह्ली केह्ड़ी गल्ल ऐ फ्ही थुआढ़े घरै आह्ले आई जंदे शिकायतां करने'ई जे तु'सें साढ़े बच्चें गी निं पढ़ाया एह् निं कीता साढ़े बच्चे पढ़ा इन्ने घट्ट मार्क्स आवा करदे सनाओ निं ओह् ते ओह् ते जवाब पुच्छदे न ऐं हां में तेरी मम्मी गी बी फोन कीते दा हा ते ओह् आक्खा दियां मेरी कुड़ी ते रोज स्कूलै जंदी मतलब अगर तू घरा स्कूलै निकलनी ते स्कूला कु'त्थै क्लासा च निं बड़ने आं तु'स जां स्कूल आ'न्ने बी है कि घरा ब्हान्ना लाइयै ते कु'तै होर उट्ठी जन्नी सनाओ निं स्कूलै औ'न्नी तूं कि नेईं औ'न्नी ऐं एह् सनाई ओड़ हां मिक्की अच्छा कोई ना कल्ल आइयै मिक्की स्कूल जेह्ड़ा ऐ तूं मिलना में तुगी इंटरनल च बिच्च में तुग्गी बौह्ना निं देना ऐ में पेपर निं लैने ऐ कल आइयै पेरैन्ट्स गी लेइयै ते पेरैन्ट्स गी पेरैन्ट्स दे कन्नै औना कल स्कूल मिलो मेरे कन्नै कल मम्मियै कन्नै औना ते मेरे कन्नै मिलना स्कूल आइयै ठीक ऐ हां मेरी गल्ल करानी अपनी मम्मियै कन्नै कल मम्मियै गी लेइयै स्कूल आओ में तैल्लूं पेपरै बिच्च बौह्न देना नेईं ते में निं बौह्न देना ऐ कल मम्मियै कन्नै मिक्की स्कूल बिच्च मिलो ठीक ऐ